बे बेंथला सिगां ओरैनो खुनुरुखुम न' गंसे गंनै बाजारनि गंसे गंनैयाव थानानै ना गोरान बानलु गोरान सामब्राम एफा एफा फानसाबबाय थाग्रामोन बिदि न' सुबिदाबो गैयामोन हाथाइसालिबो गिदिर नङामोन लामाबो बिदिनसैमोन हाग्रा बंग्रा सारिय'फाले हाग्राजोबमोन दा दिनै टाउन जाबोनो हमबाय लासै लासैनो बिल्डिं थिलदिं लुगासिनो दं बेंथलाव लामा इरि मोजां जाजोबबाय मानसिफ्राबो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनो हमबाय टाउनाबो गिदिरनिफ्राय गिदिर जाबोनो हमबाय दा बिदिनो जों उन्दै समाव एखेबारे हाग्रा गुदुनिफ्राय खुनुरुखुमै दा मोजाङाव सफैनाय मोनबाय आरोखि एसेनोसै फोजोब्बाय आं